मैं मेरे घर में छुट्टी होता है तो मैं अपनी बुआ के यहाँ जाना पड़ता वहाँ विंध्यांचल में माँ विन्ध्वासिनी का मंदिर है और गँगा माँ गँगा माता जी हैं वहाँ पे स्नान करते हैं और उस दर्शन करते हैं और बड़े से स्थान विंटरफॉल जैसे खड़े और काशी काशी में भी शिव शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ भी बहुत जाने में आनंद आता है और गंगा आरती देखने में भी बहुत आनंद आता है रात में और हम अपने मित्र के साथ आए अयोध्या अयोध्या गए थे वहाँ पर बहुत आनंद आता है अयोध्या आनंद देखने का तो मन नहीं करता है और अपने माता पिता के साथ धेर हो गई अपने नानी के वहाँ जाता हूँ वहाँ पर बहुत आनंद आता है सबके साथ आए थे अपने परिवार के साथ रह करके बहुत ही आनंद आता है और अपने भाई के साथ मुंबई गए थे वहाँ पर जहाँ पर हर चीज़ आए घूमें थे वहाँ पर समुद्र और और बड़े बड़े स्थान पर घूमें वहाँ बहुत आनंद आता था जिससे